लौकीअ जो हलवो बादाम जो हलवो छुआरे जो हलवो अंजीर जो हलवो अंजीर जी मिठाई काजू पिस्ता बादाम मिस्री माओ माखी मखण गिहर नुक्ती सिङर लोला टिकड़ियूं पतीशो सिङर जी मिठाई नारेल जी मिठाई ॾोठी मेसू कुपड़ लॾूं ॼम्मूं वड़ो सोन वड़ो मोहन थाल पलंग टोल पेड़ा चमचम नानखतायूं खीरणी तोषा रॿड़ी इमरती सोन पापड़ी मिठा समोसा जलेबी इमरती रसगुल्लो रसमलाई चमचम मुङन जो सीरो माल पुड़ो सूजीअ जो सीरो कणाह प्रसाद